रियासी डिस्ट्रिक्ट दी जेह्ड़ी मेन क्रॉप ऐ ओह् कनक ऐ वीट क्योंकि ओह् ज्यादातर लगदी ऐ क्योंकि ओह्दे आस्तै ज्यादा पानी नेई चाहिदा हुंदा ताइयें ओह् रियासी बिच लगदी ऐ ज्यादातर डिमांड च बी इयै होंदी ऐ ते एह्दा प्रोसेस इयां होंदा कि सबतूं पैहलां अहेंगी केह् करना होंदा जेह्ड़ा मतलब साढ़ी बाड़ी होंदी ऐ उसी बाह्ना पौंदा टरैक्टर दे होए जां हल जेह्ड़ा होंदा ओह्दी मदद कन्नै बाड़ी बाह्ने दे बाद उत्थै जेह्ड़ी मतलब कोई इक आदमी जेह्ड़ा हुंदा ओह् केह् करदा जेह्ड़ा कनक दा बीऽ हुंदा उसी पूरी बाड़ी दे बिच्च सुट्टदा बीऽ सुट्टने दे बाद मुड़ियै कम्म जेह्ड़ा टरैक्टर हुंदा ओह् उप्पर चलाया जंदा ताकि बीऽ जेह्ड़ा ओह् मिट्टी दे बिच लग्गी जा बीऽ जेल्लै मिट्टी दे बिच लग्गी जंदा फिर ओह्दे बाद केह हुंदा कि मतलब पानी बगैरा ते बर्खा बगैरा होंदी ते अपने आप होई जंदा फिर केह् करदे ऐं कि मतलब थोह्ड़े घा बगैरा हुंदा ओह् दवाई सुट्टदे घा मारने आस्तै

बड्ढने दे बाद जेह्ड़ी हुंदी उस इक मशीन च पाया जंदा जेह्दे च ओह्दा जेह्ड़ा भो हुंदा ओह् बक्खरा होई जंदा दाने जेह्ड़े हुंदे ग्रेन्स जेह्ड़े ओह् अहेंगी बक्खरे थ्होई जंदे ओह्दे बाद थ्होने दे बाद फिर केह् करदे बड़े सारे लोग जेह्ड़े हुंदी कि किश लोकें कनक लाई दी होंदी सिर्फ अपने खाने आस्तेैते ओह् अपना ते अपनी फैमिली आस्तै ते ओह् उंदे उस कनक दे कन्ने अपना ढिड्ड भरदे लेकिन बड़े सारे लोग ऐसे हुंदे जिनें मती कनक लाई दी हुंदी ते ओह् बेचने आस्तै यूज करदे बेचने दे बाद उनेंगी पैसे बगैरा बी थ्होंदे न और हुन पैसे कन्नै ओह् केह् करदे अपनी बड़ी सारी जरूरतां जेहड़ियां होंदियां ओह् उनें पैसें कन्नै पूरियां करदे जेह्ड़े फार्मर होंदे न मतलब सिर्फ फार्मर होंदे और कोई कम्म नी करदे ओह् ज्यादातर एह् कनक बगैर बेच बेचदे न ते और ज्यादातर कनक के लगदी ऐ और जेह्ड़ी मक्की ऐ ओह्बी लगदी ऐ इद्धर मक्की दा बी इ'यै प्रोसेस होंदा मक्की दा बी बीज इ'यां सुट्टेआ जंदा ते उसी कट्टेआ जंदा ओह्दे बाद मक्की दे जेह्ड़े मतलब जेह्ड़े ओह्दे मक्की दा मक्की होंदी ऐ उसी तोड़ियै बक्खरा रक्खी लैंदे और जेह्ड़े ते टांह्डे होंदे न ओह् मतलब जानवरें दी खाने आस्तै पाए पाए दे न